अह अह मा मा होनदों खबर माने दालाय बाथौ फुजानि माबा फैबायलाय माथो बाथौ फुजा नायनो थांगोनना थाङा बर' हारि हिसाबै बाथौ फुजाखौ गोनां खालामनानै खेबसे नायहैदोनि बाथौ बाथौ फुजायालाय जोंनि बाक्सा ड्रिस्टिकआवनो ह' बै बुरबरि बाथौ फुरियाव बेयाव जागोन गिदिर उम खालामदों खालामदों खालामदों जायखि जाया नोंसोरनिफ्राय ओरैनो बार' जनसो फैबानो जाबाय जों आरो गारिखौ इसे गिदिरखौ हमदों बास क'क्राझार बासखौ हमदों रिजाब जोंनिफ्रायथ' गामियैनो थांगोन गामिनिया गासिबो इबार आरो बाथौ फोरबोआ गिदिर जागोन नो समायना रमायना बेखायनो नायनो गोसो होदों गासिबो ओह बे औ फुजानि इसे फिथाइ सामथाइ बावथाइ मुवाफोर लादो अह जिउ जिउनि थाखाय इसे बोरफोर मोनो खोमा इसोरा बाथौ बोराइआ बोरफोर हरो खोमा इसे फुजिहैसै

ओह दे होमबा लाखिथ'दो गाबोन ओंखारदो दे दे